मेरे आन्डियें गोआंडियें च जेह्ड़े लोक न मैं तुसेंगी उन्दा नांऽ सनानां इक आई गे श्री मदन सिंह होर दुए आई गे श्री रोशन चन्दन ताल होर त्रिए आई गे श्री सुभाष चन्दन ताल होर चौथे आई गे श्री कुलवैन्त सिंह् ऐ कुलवैन्त सिंह जम्वाल होर होर पंजमे जेह्ड़े न तां उन्दा नाम आई गेआ श्री राकेश सिंह जम्वाल